हैलो बोलहऽ ने की हाल चाल पढ़ाइ लिखाइ ठीक नहि चलैत छह पढ़ाइ लिखाइ ठीक नहि चलैत छह अच्छा की भए गेलै गामे चलि आबह रोजगारी लोग करैत छै लोक केहन समोसा पकोड़ा ओकोड़ा बेचैत छै तूहोँ बेचिहऽ अपन गाँवेमे करीहऽ कतेक लोक देखैत छियै पढ़ि पढ़ि कऽ अथी मैट्रिक इंटर कए कए कऽ आ रोडपर मोबाइल चलबैत छै की हेतै नहि नौकरी भेलै की होइत छै जकरे भाग होइत छै ओकरे नौकरी होइत छै की पढ़ि लेलकै लोक ओतबा बुद्धिके लायक पढ़ि लेलकै भए गेलै कोइ ठकतै नहि ने आबि जाह अपन घरेमे नौकरी अथी पकौड़ासभ बेचिहऽ सभकिछो जे होइत छै रोजगार जे करैत छै ओ करिहऽ रोजगार रिक्शे चलैहऽ हँ आबि जाह रिक्शा चलैहऽ की करबहक ठीके छै चलि अइहऽ सभ आबय लगतै तुहो चलि अइहऽ कोनो बात नहि छै ढेरिक लोककेँ देखैत छियै पढ़ि पढ़ि कऽ रोड कत्ता मोबाइल चलबैत छै ओहिसँ तऽ नीक ने छै रोजगार ओहिसँ तऽ नीक ने छै रोजगार लोग एगो खोलि लेतै अपन रोजगार करैत रहतै ठीके छै हँ तऽ गामेमे बिजनेस लोक ढेरिक लोक रोजगार कतेक छै लोकके गाममे ओतबा रोजगार करतै अपन गाम घरमे रिक्शा सभकिछु चलैहऽ उलैहऽ ओहोसभ निकललै रोडपर घूमैत छै मोबाइल बड़का चला चला कऽ बैठैत छै रोडपर देखैत छियै बैठल रहैत छै

ठीके छै छै राखह आबि जाह गाम राखह ठीके छै राखह